जी मैं एक साधारण बालक हूँ जो अपने जीवन में बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ और सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ा रहना चाहता हूँ मैं अभी ग्रेजुएशन कम्पलीट किया है मैं और भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों के दिलों में छा जाऊँ और उन्हें अपनी तरफ प्रभावित कर सकूँ और लोगों को अपनी तरफ आकर्षक कर सकूँ मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ और अपने घर परिवार के लिए भी मैं एक अनोखे कार्य करना चाहता हूँ जिससे घर परिवार मेरे बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सके और मेरे ऊपर गर्व कर सकें और मैं अपने समाज के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे लोगों को मेरे ऊपर नाज़ हो सके मैं अपने भारतवर्ष के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे भारत का आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा नाम हो और मेरा लक्ष्य यह है कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूँ जो कि आगे चलकर यह लक्ष्य तो संभव नहीं लगता पर कोशिश जरूर करूँगा और मेरे प्रेरणा मुकेश अंबानी और अडानी सर जैसी हैं जो कि एक महान बिजनेसमैन के रूप में वो आज हैं